جی سر جی جی سر جی فری تو ہیں سر کب جانا ہے دس بجے مارننگ میں ٹھیک ہے اوکے سر کہاں پے آئیں لوکیشن بھیج دیجیے اپنا اچھا جانا بھی اور واپس ریٹن بھی تو ایک دو گھنٹے کے بعد تو سر ایسا ہے کہ بکنگ جو چارج ہے آتے جاتے وہ آپ کا جو پڑ جائے گا لم سم گیارہ ساڑھے گیارہ سو کے آس پاس جانے جانے کا صرف جانے جانے کا تو یہ سمجھیے کہ چھ سو روپیہ چھ سو سات سو جو ہے آپ کو لگ جائے گا اگر میٹر سے چلیں گے تو جیسے بھی آپ بتائیں اگر میٹر سے جانا چاہیں یا پھر جو ہے ڈائریکٹ جو ہے آپ بک کر کے جائیں جیسا بھی جائیں آپ بتا دیں جی سر آپ جہاں ہمیں بلائیں گے تو وہاں ہم جو ہے لے کر کے آ جائیں گے جو لوکیشن پے آپ مجھے بلائیں گے ہم آجائیں گے ہماری گاڑی جی چھ سو روپے سر دیکھیے سر دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ صبح کا سمے ہوتا ہے سب کاروبار والے ڈیوٹی والے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ جان بھی رہے ہیں کہ اس میں جو ہے راستوں میں جو ہے جام ملتی ہے ٹریفک کا معاملہ ہوتا ہے آں سر تو آپ تھوڑی سی گنجائش کیجیے نہ تھوڑی سی گنجائش آپ کیجیے تھوڑی ہم کر دیتے ہیں سر اوکے سر اوکے ٹھیک ہے تھینک یو سر